हैल्दी डिशिश ते इ'यो ऐ स्हाड़े घर च बनदी अस ते ज्यादातर पैह्ली गल्ल ते एह् ऐ कि बाह्रै दी चीजां इग्नोर ही करने हुन्ने बाह्र दी चीज क्योंकि ज्यादा गंदे तेल बिच्च बनी दी होंदी बड़े गंदे तरीके कन्नै बनी दी होंदियां असें ज्यादातर इयो ते ध्यान रखने होन्ने कि असें जो बी बनाचै अपने घर बिच्च ही बनाइयै खाचै क्योंकि घर दी चीजां जेह्ड़ी बनी दी होंदी ओह् हैल्दी बनी दी होंदी ऐ जियां कि स्हाड़े घर कोई बी इयां मन करै कोई फ्रूट चाट बगैरा खाने दा ते असें घर ही बनाइयै खाई लैने हुन्ने क्योंकि अज्जकल जेह्ड़े फ्रूट चाट च जेह्ड़े मसाले होन्दे ब्याहें बिच्च जां बाह्र बड़े गंदे तरीके दे बने दे होन्दे फेर बाकी अस कुछ बी इयां चीजां होंदी ते अज्जकल सारे न्याणे जिद्द करदे ऐ है ना कि ओह् देई उड़ो पीजा बनाई उड़ो ते ओह् करी उड़ो बर्गर बुर्गर बनाई ओड़ो अस पीजा पुजा बनाने होंन्ने आं ते असें जेह्ड़ी ओह्दी ओह् होंदी ऐ ब्रेड होंदी पीजे दी ते मैदे दी होंदी ते असें ज्यादातर ओह् अपने घर आपूं बनान्ने होन्ने आं ते सब्जियां सुब्जियां पाइयै अस हल्दी सब्जियां पान्ने हुन्ने जियां कि ज्यादातर असें हैल्दियां सब्जियां बी बनाने होन्ने हरियां सब्जियां होंदियां जेह्ड़ियां बाकी दालां बगैरा असें घट्ट ही खान्ने होन्ने ते अज्जकल बच्चे जिद्द बी करदे ऐ कि कुछ ऐसी चीज बनाओ जेह्ड़ा खाने गी बी शैल लग्गे ते गंद इ'यां मतलब मन बी नी होए ते मम्मी साड्डी ओह् करदी जेह्ड़ी दाल होंदी फ्ही केह् बोलदे निक्की निक्की पीली दाल ते उसी छेड़ियै रक्खी उड़दी फेर मुंगी दी दाल होंदी उसी इक दिन पैह्ले छेड़ियै रक्खी उड़दी फेर दुए दिन उसी थोह्ड़ी तेला उप्पर फ्राई करियै बिच्च केह् बोलदे गंढे टमाटर नीम्बू पाइयै जेह्ड़ा मर्च बगैरा पाइयै ते शैल बनी जंदी कन्नै कन्नै ओह् हैल्दी होंदी दाल मुंगी दी दालां बगैरा ओह् हैल्दी हुंदी ते कन्नै शैल बी लगदियां बच्चे खुश होइयै खाई लैंदे ऐं बाकी अस ते मैगी मूगी घट्ट ही खन्ने होन्ने बाह्र दी चीजां घट्ट ही खाने हुन्ने आं जो बी खाने होन्ने घर ही खाने हुन्ने आं ते बाकी एह् चीजां होर केह् होंदा बाकी एह् ऐ कि सब्जियां बगैरा हरियां सब्जियां अस दालां दूलां घट्ट ही खान्ने हुन्ने क्योंकि अज्जकल तोआनू सारें गी पता राजमां केह् बोलदे किन्ने हैवी होंदे ऐ राजमां चने एह् गर्म पनीर बगैरा किन्ने हैवी हुंदे ते अगर अस पनीर बगैरा बी बनाना होंदा ते बच्चें गी इ'यां ते स्हाडे़ घर हफ्ते दे दिन ते पनीर आई जंदा क्योंकि फेर न्यानें गी देना होंदा ते असें न्यानें गी ओह् जेह्डी हैल्दी चीजां होंदियां पनीर बगैरा ओइयो खलाने होन्ने आं बाकी राजमां बगैरा अस घट्ट ही खलाने होन्ने क्योंकि ओह् बड़े हैवी होंदे ऐ ते बच्चें आस्तै ठीक बी नी रैंह्दे ते अगर अस हरी सब्जियां बनांदे इ'यां हरी सब्जियां होई गेइयां कि पालक होई गेई ऐ साग होई गे भिंडियां होई गेइयां एह् हैल्दी हैल्दी चीजां जेह्ड़ियां बंदा घर बी लाई सकदा ऐ ते पिच्छे लाई दी बी ऐ ही घर सब्जी ते थोह्ड़ा टाइम असें घरै दी सब्जी खाद्धी ते बिच्च मौसम खराब होई गेआ ते ओह्दी बजह कन्नै सारा ओह् बोलदे सब्जी बगैरा खराब होई गेइयां ते हुन असें हून असें फिर असें बजारूं बगैरा लेआई उड़ने हुन्ने आं बाकी होर कक्ख नी ऐ लेकिन ज्यादातर अस सब्जियां इयां हैल्दी खन्ने हुन्ने आं बच्चेंआ गी बी घट्ट दिन्ने होन्ने आं ते आपूं बी घट्ट खन्ने होन्ने क्योंकि हून ज्यादा तेल तूल आह्ले पैह्ले पैह्ले फिर थोह्ड़ा घट्ट शैल तरीके कन्ने बनदे ऐ लेकिन हून जनेही जियां अग्गें अग्गें पीढ़ियां चला दियां हैना एह् अज्जकल केह् पता होंदा बजार कदूं दा तेल ऐ ते ओह्दे बिच्च ही ओह् होंदे समोसे तली उड़दे ओह्दे बिच्च ही आलू तली उड़दे अद्धे लोग ते एह् होंदे कि केह् बोलदे अज्ज ही केह् बोलदे ज्यादा आलू बोआली उड़े दे होंदे ते ओहयो अत्तरे त्रै चार दिन चलदे रैंह्दे ऐ ते ओह् केह् पता चलदा खाने आहले दा सोआद दिखदे ते ओह् ते खाई लैंदे ऐ लेकिन ओह् ते रब्ब जानदा हून ओह् किन्ने केह् बोलदे किन्ने चेर दे पराने ऐ किन्ने चेर दे नेईं